नमस्कार सर मैं मोहिनी बात कर रही हूँ जी सर सर अभी तक मेरा ऑटो आया नहीं है बहुत टाइम हो गया है कितने देर लगेगी सर जी सर सर आप जल्दी आ जाइए ना मुझे लेट हो रहा है जी सर मुझे शाहपुरा जाना है डी आई जी बंगलो पर मैं खड़ी हूँ शाहपुरा जाना है जी सर तो आप सर कब तक आ पाएंगे आधा घंटा सर लेट हो जाएगा आप जल्दी आने का कोशिश करिए जी सर करोत पर है जी सर करोत तो पास मे ही है तो आप आ जाइए ना जल्दी शॉर्टकट ले लीजिए अगर आप जल्दी नहीं आ पा रहे तो फिर मैं किसी और कैब को बुक करूँ आप बता दीजिए मैं क्या कर सकती हूँ मुझे जल्दी जाना है जी सर जी जी सर आप आइए हाँ हाँ मैं डी आई जी बंगलो पर ही खड़ी हूँ और शाहपुरा जाना है शाहपुरा में अइ आर कालोनी के पास जी सर ठीक है सर आप आ जाइए मैं यही खड़ी हूँ धन्यवाद सर